हमर रोजके दिनचर्यामे शामिल छै लिखएके तऽ किछु विषय हम लए लै छी ओकरा पर लिखलहुँ चाहे एक पेज हुए दू पेज हुए लिखैत छी चाहे कोनो विषये भेलै आकस्मिक घटना भए गेल कतहुँके न्यूज़ देखलियै ओतै विषय पर कुछ चर्चा भेलै तऽ हम रोज एक पेज दू पन्ना लिखैए तऽ लिखलासँ ईहा देखै छियै की किछु सिखैयोके मिलल और दोसर की लिखन शैलीमे सुधार होइत छै सुन्दरता आबैत छै लिखएमे लिखावट सुन्दर भेलै आओर दोसर बात भेलै कि एक अनुशासन भी कायम छै कि नियमित हमरा लिखनाइ छै लिखलासँ अपन बुद्धि विवेक भी खुलै छै शिक्षा भी बढ़ैत छै दिमाग विकसित होइत छै विकाश होइए इएह सब कारण छै आओर जे जीवन शैलीके जे उद्देश्य यऽ ओकरामे अहाँकेँ एक डायरी लिखएके चाही रोज अहाँ की केलियै कोन समय की कयने छियै सबचीज एक डायरी लिखलासँ होइत छै कि अहाँके जीवनशैली एकदम अनुशासनमय छै अहाँ अनुशासित यऽ